खाना बनाने को अगर कोई पैसे के रूप में अपनाना चाहता है तो यह पैसा बहुत ही अच्छा है इसमें लोग काफ़ी मज़दूरी कर सकते हैं तथा कुकिंग इस्कूल और संस्थान भी हैं हमारे यहाँ जोधपुर में काफ़ी खाना पकाने के संस्थान हैं गणेश खाना संस्थान है अतररंग बुली खाना संस्थान है जो लोगो को प्रशिक्षण देते हैं इसके तहत लोगों को खाना पकाने के अन्दर प्रशिक्षित किया जाता है विभिन्न खाना खाने पकाने के विभिन्न क्वालिटी के बारे में उन्हें बताया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है इसी के साथ हमारे यहाँ कुछ कुकिंग इस्टाफ भी है जो अभी कुकिंग करके अपनी मज़दूरी करते हैं